ہاں ميں نے بسوں ميں سفر كيا ہے بسوں ميں ميں اپنے رشتے داروں ميں باغپت بڑوت ادھر شاملى سہارنپور مظفرنگر جاتا رہتا ہوں اور بسوں ميں كھڑکياں کھلى ہوئى ہيں كوئى بند ہے كوئى کھلى ہوئى ہيں دروازے کھلے ہوئے ہيں بہت سى کھڑکى اگر ہم بند كرنا چاہتے ہيں كسى وقت ميں تو بند نہيں ہو پاتی اور اوپر بھى سامان بھرا ہوا ہوتا ہے چھتوں پہ سامان بھرا ہوا ہوتا ہے ڈرائيور كے اوپر بھى سامان بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح كا معاملہ ہوتا ہے بسوں ميں گرد و غبار آتا ہے باہر سے شور ہوتا ہے